सूट ऑर्डर एक टा सूट ऑर्डर हम केलियै तऽ हमरा पसन्द नहि अयलै तब दोसर सूट हम ऑर्डर केलियै तऽ ओ अच्छा लागलै मगर कलर नहि अच्छा लागलै तऽ फेर ओकरा हम रिफन्ड केलियै तऽ आब दोसर सूट अयलै तब ओ हमरा अच्छा लागलै देखयमे तऽ दोसर हमर सहेली बोललकै ऐसने हमरा सूट एगो ऑर्डर करि दिअ दिहे तब ने हम से दोसरो ऑर्डर केलियै तब ओ ने हमर सहेलीकेँ बहुत अच्छा लागलै हमरवला अच्छा लागलै तऽ ओ कहलकै तोँ अपनवला हमरा दए दे हम तऽ हम तोहरवला लए लै छी तू दोसर ऑर्डर कए लिहेँ तऽ हम ने ओकरा दए देलियै गिफ्टेमे दए देलियै हम कहलियै आब हम ठीके जे हमे अपने ऑर्डर करि ऽ मङ्गा लेबै तोँ छोड़ि दही ठीक छै अथी हम जेबै घर तऽ साड़ी ऑर्डर करबै कि सूट ऑर्डर करबै हमे पुछि कऽ बतयबहु तब हम ऑर्डर करबै सूट ऑर्डर करबै कि साड़ी से हम एखनि नहि करबै हम घर जाइ छियै तऽ बतयबहु तोरा कि हम कोन चीज ऑर्डर करबै तब ऑर्डर करि कऽ मङ्गयबै तऽ तोरा देखय लए एतय हम भेज देबौ मोबाइलेपर फि पिक्चर ओकर तोँ देखि कऽ हमरा बताए दिहेँ कि कैसन लागै छै